मोजां सावगारि खेबनो थाखाइ जोङो मोजां मोजां बिदिनो आगजुफोरखौ जोङो लानांगौ जायो मानो होनबा जोङो मोजां सावगारि उथिनो थाखै जोंनो मोजां केमेरासफोरखौ नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो केमेराफोरखौ जों बाहायो दिएसेलार खाेमेराफोरखौ जों बाहायो गुद खुवालिटि बिदिनो फिकसार मोजां उथिग्रा बिदिनो केमेराफोरखौ जोङो इउस खालामो जेराव जोङो ओह बे सावगारिखो मोजां नुहोनो थाखाइ बा समाइना नुहोनो थाखै ओइसदि बिदि नुहोनो थाखै जों बिदि केमेराफोर बाहायनानै बिदिनो मोजां जायगाफ्राव मोजां सिनारिफोराव जेरै पार्कफ्राव जे बे बेग्रावन मोजां फैनायफोराव जों फैनानै बिदिनो बे फिकसारखौ सावगारिखौ जों मोजांहै लानाय जायो जों बेयाव जों बाहायनाय हिसाबै जोंनो लाइथ्सफोर नांगौ जायो जेरै मोनाफोराव नाइटफोराव जों खेबनोबा जोंनो मोजां लाइ्त्सफोरखौ नांगौ जायो बेनिखाइनो जोङो बिनि फ्लेनिं लाइटफोरखौ जोङो बाहायो जेराव जोंनो अनलि मानसिफोरखौल' जा जि फखास खालाम नांगौ बिनि थाखाइ जों जे लाइत्सफोरखौ जों बाहायो जोंनो जाहाते जोंनि फिकसारफोरा सावगारिफ्रा जाहाते मोजाङै फैयो बेनि थाखाइनो जों गुद कवालिटिसफोर केमेरा मेगापिकसेल गुद मेगा पिकसेलफोरनि केमेराखौबो जों इउस खालामो